आं लकडाउन समावहाय मा होनो बे समाव बेथिं कर'ना भाइरासनि थाखाय जेथिंबो मानसिफ्रा जेरावबो थांनो हायिलाय गोदाव सोराव बायदि जानानै दा जोङो न'वावनो थानानै जानाय लोंनाय बायदि बायला संनाय खावनाय बा फिथा फिथा बानायनानै जानाय मैगं थाइगं बारि बारिफ्राव नागिरनानै बायदिसिना मैगं थाइगं हाग्रानि खांनानैबाबो जों लकडाउन समाव जों मोजाङै मोजां समखौ बारहो हरनो हाबाय मोजाङै मोजां संनानै खावनानै जानो हाबाय बे खिनि समखौ आङो समखौ आङो बारहोनानै दोननो हाबाय लकडाउन समाव जेथिंबो बारा जेरावबो थाबायालासे जों न'वावनो थानानै गथ' गथाय गासैखौबो लानानै जानाय लोंनाय मैगं थाइगं आरि गासैखौबो मोजाङै मोजां संनानै गामिनि बारि बागानाव बिलो बायदि दैसाफ्राव मैगं थाइगं जाखिनि मैगं हाग्रानि बेफोरखौ खानानै दिंखिया मैगं बा दाउ फेनदा हेलासि मैगं बायदि बेफोरखौ खानानै जों लकडाउन समाव आरामसे जेनेबा जोङो संनानै जानो हाबाय समखौ बिदिनो जों बारहोनो हाबाय